جی ہاں میں نے تیراکی سیکھنے کے لیے میرے چند دوستوں کی مدد کی ہے اور میں نے ڈوبنے جیسی مشکل صورت حال کا سامنا بھی کیا ہے جس سے متعلق میں کچھ باتیں بتانا چاہوں گا پانی میں ڈوبنے کا خوف عام طور پر وجود رکھتا ہے لیکن آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ ہمارے جسم کا وزن پانی میں کم ہوتا ہے جس کی بنا پر ہم پانی کی سطح پر تیر سکتے ہیں جب آپ پانی میں پڑیں تو سیکنڈس کی شمار کاری کریں پانی میں ہونے کا وقت بہت کم ہوتا ہے اور آپ کو جلدی سے کچھ کرنا ہوگا اگر آپ کسی کے قریب ہیں تو جسمانی مدد کے لیے انہیں بلائیں اگر آپ کسی کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتے تو کوشش کریں کہ آپ کسی موجودہ چیز کی طرف بڑھیں مثلاً ایک درخت یا چھتہ گھبرانے سے بچیں اور سکون برقرار رکھیں ایسا کر کے آپ اپنے آپ کو اور دوسرے کو ڈوبنے سے بچا سکتے ہیں